مجھے بلڈر سے اپنی جائیداد کی دستاویز موصول ہوچکے ہیں اور میں انہیں محفوظ طریقے سے ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں میں نے سنا ہے کہ ڈیجی لاکر ایک اچھا آپشن ہے لیکن میں یقین نہیں جانتا کہ اسے کیسے استعمال کروں کیا آپ مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اچھا سبس جو میں نے اب تک کر چکا ہوں ڈیجی لاکر میں وہ میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ڈیجی لاکر کی ویبسائٹ پر گیا ہوں پھر اس میں سائن اپ کر لیا ہوں سائن اپ کرنے کے بعد اپنا لاگ ان اپنا پروفائل مکمل کر دیا ہوں اس میں نام پوچھا پتا پوچھا اور دیگر جو معلوم شامل تھی میں نے اسے بھر دیا پھر ڈوکومینٹ اپ لوڈ کرنے کے لیے کہا تو میں نے ڈوکومینٹ اپ لوڈ کردیا پھر پھر اس کے بعد سیلف ڈوکومینٹ سلیکٹ ڈوکومینٹ پہ آیا سلیکٹ ڈوکومینٹ پہ دبایا اور جو مجھے کمپیوٹر موبائل میں محفوظ کیا ہوا تھا اسے دبا دیا دستاویز اپ لوڈ کرنے کے بعد مجھ سے نام اور تفصیلات فراہم کرنے کے لیے کہا گیا اس کے بعد سیو کرنے کے لیے کہا تو میں نے سیو کردیا اب اس کے آگے اپ لوڈ کردو دستاویز کو ایک مخصوص کیٹگری میں محفوظ کرنا تھا تو میں نے اسے پراپرٹی ڈاکیومینٹس کا نام دے دیا پھر اس کے بعد دستاویز کی تصدیقات کے لیے اپ لوڈ کے بعد یقینی بنایا کہ تمام دستاویز صحیح طریقے سے اپ لوڈ ہوئی ہیں اور ان کی تفصیلات درست ہے پھر اس کے بعد ایک بار جب دستاویز اپ لوڈ ہوجائیں ہوگئی انہیں کسی بھی وقت ڈیجی لاکر اکاؤنٹ سے دیکھ سکتا ہوں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتا ہوں ان دستاویز کو دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں ڈیجی لاکر کے سکیورس اس شیئرنگ فیچر کے استعمال بھی کر سکتا ہوں